اگر میں اپنی بات کروں اور میں اپنے تحریر کی بات کروں اور دوسروں کا تقابل کروں اپنی تحریر سے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے اور اچھی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزیں ایسا ایسی ہیں جو جس کو میں اپنے آپ میں بہتر سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں سے اور میری اگر لکھنے کے لکھنے کے فن کی بات کریں لکھاوٹ کی اور تحریر کے فن کی بات کریں تو سب سے اچھی چیز جو یہ ہے میری تحریر میں کہ میں ایک چھوٹے سے موضوع کو کسی چھوٹے کسی ٹاپک پر موضوع کو بہت لمبا کر کے بہت آسانی سے لکھ سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹاپک کو میں بہت آسانی سے بہت لمبا بیان کر سکتا ہوں اس کو اگر ایک صفحے کا کوئی مضمون ہے ایک صفحے کا کوئی موضوع ہے تو اس کو میں پانچ سے چھ صفحے میں اچھے طریقے سے تحریر کر کے لکھ سکتا ہوں لیکن اگر میں اپنی کمیوں اور اپنی خامیوں کی بات کروں تو میری تحریر میں کچھ خامیاں ہیں جس کو مجھے سدھارنے کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہتر کرنی چاہیے اس چیز کو وہ رائٹنگ ہے رائٹنگ اسکلس میری تھوڑی بہت خراب ہے کیونکہ دوسرے میں رائٹنگ میں دیکھتا ہوں تو میرے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی رائٹنگ بہت اچھی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میری رائٹنگ بہت زیادہ خراب ہے تو میں اس چیز کو بہتر بنانا چاہوں گا اور لیکن میرا مضمون نگاری کا جو عنوان جو موضوع ہے میں دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں اس چیز میں